हॅलो हय हय आसा तुमका कसले कसले जाय हय दाखयता राव हां एक मिनीट हे पळय हे डिजायन चलता बाय आता सद्या असलेंच चलता फॅशन ट्रँडान आसा मात्शे सांगता कशें तुका पॅर्टन जाय ते गोल गळ्याचे पॅक गळ्याचे हय तुमचो बजट कितलो आमचे सॅ सॅट टू ठावजंड फाय हंड्रेडाच्यान सा स्टार्ट जातात कमिचे हय ठावजनान आसा पूण ते कपडे बरे मेळचेना असो कॉटन बी मेळचेना दाखोंव हे पळय अशें अशें कलर आसा दाखयता आं ह्यो कलर ग्रीन डार्क ग्रीन आतां लेटस्ट पॅटर्नांन येयला हो पळय आनी बाकीचेय कलर मेळटले आं दाखयता राव हां हो पळय तांबडोच म्हशीचो कसो आवडटा आं तुमका बिडस बीन चड नाका राव नू दाखयतां आनीक पळयतां